जय झूले मां भारत हिंदुजा अॼु पशुपालनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां जीअं घर में जाम माण्हू जीअं पशु पालिंदा आहिनि पक्षी पालिंदा आहिनि जानवर पालिंदा आहिनि त उन्हनि में कीअं हूंदो आहे जीअं असां इन्सान आहियूं त असां जाम दवाऊं खणी करे असां हलंदड़ आहियूं पर इन्हनि में बि जानवरनि में पशु पक्षीनि में बि उन्हनि खे तकलीफ़ हूंदी आहे जीअं के हाणे मां जानवरनि में ॿुधायां थो जीअं कुता हूंदा आहिनि हाणे जीअं कुते खे अगरि तव्हां पालियो था त हुनखे या ॿिली पालियो था त हुनखे रेबीज़ हिकु बीमारी आहे हिकु रेबीज जी बीमारी अथस हिकु डीवॉर्मिंग हूंदी आहे जेकी हुननि खे हर छह महीने हुननि खे लॻाई वेंदी आहे जाम जरूरी हूंदी आहे जंहिंसां हुननि जी ज़िंदगी ऐं जान वधंदी आहे ऐं ईअं घणे ई सकेंत हूंदा आहिनि घणे ई पिशु पशु बीमारियूं आहिनि जेकियूं असांखे वेटनरी हॉस्पिटल आहिनि महाराष्ट्र में म मुंबई में जेके सरकारु मान्य आहिनि उते वेंदव त तव्हां वधीक उन्हनि में ॿुधाईंदा पर जेका मेन जेकी आहे उअ रेबीज अथव रेबीज ॾाढी ख़तरनाक बीमारी हूंदी आहे जानवर लाइ ऐं ॿियो आहे हिकु अ तव्हांखे डीवॉर्मिंग करण उन हीअ ॿई शयूं जाम ज़रूरी हूंदियूं आहिनि पशुपालनि में जय झूले